حیدرآباد ضلعے میں ایک تاریخی جگہ ہے وہ ہے چارمینار جسے بنایا ہے قلی قطب شاہ نے جس کی بناوٹ قلی قطب شاہ ہے اور اسے آزاد کیا ہے قلی قطب شاہ نے چارمینار کے آزوبازو منڈی اور شاپنگ کے لیے لگا ہوا ہے بہت لوگ وہاں پہ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور وہاں کی بہت ساری کہانیاں ہیں قصے ہیں اور قلی قطب شاہ کی کہانیاں بھی وہاں پر موجود ہے